आतां खाजगीय बँके म्हणजे तें आनी हेजें राष्ट्रीय बँका आसता वे वेव्हार लोकांचो सेम आसता पूण थोडे बँकेनी आतां हांवूच घेया हांव आतां हितून आसता सारस्वत बँकेन आसता कस्टमर रिवीव बरें दिता तुमच्या कडेन सरवीस बरी मेळटा मेळटा आतां बाकीच्या बँकेनी तुमी गेले तुमकां पळोवन सुद्दां घेयना एक्चुली म्हजो आतां अकावंट बँक ऑफ इंडियान आसा हितून आसा पंजाब नॅशनल बँकान आसा आनी म्हज्या बँकेन आसा सारस्वतान थंय जर हांव गेलें म्हाका एक्सपिरियंस कसो मेळटा थंय वचून तूं लायनीक रावता कॅश भरपा तुका थंय पळय सुद्दां ना तुजे धा पंदरा जाण फुडें आसा हे ते कांय पळोवन घेयना कोण अशे बस म्हणना उबेंत रावता तूं आतां पंदरा वीस मिनटां असो एक्सपिरियन्स म्हाका जाल्यार आयला आमच्या बँकेन जर आयलें आमच्या बँकेन अशें जर धा मिनटां जर लोक आसा जाल्या आमच्या स्टाफ आसा ते बस म्हणटा तसो एक तांकां एक आदर मेळटा असो बसात तुमका आपयता टोकन दिता आनी बसयता अशें करता आमी असो आमच्या बँकेन मात हें तेंका आदर तसो दिला आनी लोकांचो असो रिवीव आसा तुमच्या बँकेन आमी तुमी आमकां बरें हेल्प करता कशा तरेन बरे तुमी अशे गरीब सुद्दां म्हणटा की तुमच्या बँकेन आमकां खूब हेल्प जाता तुमी बरे लोकांक अशे येयले की आ येया येया अशे बरे अशे ट्रीट करता बसात अशे येया येया अशें तशें तांकां वेलकम करता बाकीच्या बँकेनी धर गोवोरमेंटाच्यो बँके बँकेंनी जर तांकां अशें पळोवन सुद्दां घेयना तेंच्यांनी विचारल्यार सुद्दां ते अशे नेगेटीवली आन्सर दिता सो लोकां आवड सुद्दां ना मागीर त्या बँकेन वचपाचें